हैलो ओह् तुं'दा केह् हाल ऐ बस तुसें फोन कीता कोई कम्म हा हूं नेईं नेईं में ते तुसें गी ताज़ियां पाई दित्तियां जेह्ड़ियां में सवेरे जेह्ड़ियां पकड़ियां हियां न ओह् ई में तुसेंगी पाइयै दित्तियां में ते तुसेंगी परानी कोई दित्ती गै निं चलो में ते नेईं पाइयां ते केह् पता अंदर मुड़े ने पाई दियां होनियां पर में तुसेंगी उइयो फ्रैश जेह्ड़ी में दपैह्रीं बेल्लै पकड़ियां ओह् ही फ्रैश तुसें ई पाइयै दित्तियां चलो कोई गल्ल नेईं अग्गें कोला ध्यान देगे चलो तुस अगर होर चाहिदियां न तुस सनाएओ सकदे ओ असेंगी अस तुसेंगी भेजी ओड़गे घर कोई गल्ल निं में ते ध्यान देगी होर तुसेंगी चाहिदियां न ते में भेजने आं घर चलो कोई गल्ल निं अग्गें कोला में ध्यान देगा ठीक ऐ कोई गल्ल निं में ध्यान देगी चलो कोई गल्ल निं